खेलऽसँ खेलऽसँ तऽ धिया पूता खेललक अपनो खेललक लोक खोललक अथी केलक तऽ कनीक देहो हाथ तन्दुरूस्त रहल सोझ भेल कनी दिमागो फ्रेश भेल दिमागो अपन रहल दिमागो चलल अथी रहल भोर खेलू साँझ खेलू खेलला अथीसेँ तऽ बहुत नीक होइ छै आओर कनी पयरो हाथ सोझ भेल आइ काल्हि तऽ सब बच्चा धिया पूता सबके रहै छै जवान बुढ़के ओ तऽ नहि बुझै छै सबके बुझै छै जे एके रङ्ग अथी रहे रूप जैसा तऽ सब कनी खेललक खुललक केओ बैट बॉल खेललक केओ किछु खेललक खेललासँ अपन देह हाथके लोकके कनी तन्दुरुस्त रहल दिमाग रहै छै दिमाग कनी फ्रेश भेल आओर घूमलक भोरोकऽ कनी टहलल टहलि लेलक तऽ लोकके जे देहमे दर्द रहल गैस सब बनल रहल पेटमे खाना नहि पचित होइ छै ओइ सबसँ लोक कनी टहलक बुललक ई सब करऽमे तऽ नीक रहै छै जतेक खेलू भोर खेलू साँझ खेलू आइ काल्हिके धिया पूता तऽ खेले पसन्दे करै छै तऽ उ खेलऽ खुलऽमे तऽ नीके लगे छै जेकरा जे पसन्द होइ छै बच्चा सबके से सब बच्चा अपन खेललक केओ बैट बॉल खेललक तऽ केओ कबड्डी खेललक तऽ केओ किछु खेललक आइ काल्हिके धिया पूताके तऽ देखै छियै जे बैटे बॉल बड़ बेसी पसन्द करै छै जे बच्चा दू चारि गो दस गो ग्रुप बना लेलक एकेठ्ठा भऽ गेल सब आके अपन बैट बॉल खेललक आओर औरतो सब बैसकऽ तऽ हमहुँ सब बैसकऽ खेललहुँ कहियो लूडो खेल लेलहुँ तऽ कहियो किछु खेल लेलहुँ अपन बैसके खेलैत रहलहुँ सब आदमी मिलके खेललासँ अपन अथी होइ छै तऽ हम सब बेसी खेल आब धिया पूतामे हमहुँ सब खेलिए आब अथीमे कथी खेलू तऽ बैसेके अपन किछु किछु अथी केलहुँ टाइम पास जेना कऽ लेलहुँ लेकिन खेललासँ लोकके दिमाग फ्रेश होइ छै कनी हाथ पयर अथी रहै छै चलल बुलल सब हाथ पयर चलल कोनो दर्द तर्द नहि रहल अथी नहि रहल सब किछु नीकसँ रहै छै खेलऽके चाही आदमीके लोक खेलै छै अथी करै छै